कक्राझार जिल्लायाव फारागथि लाबोग्रा माखासे जायगायारि अनसुंथायफोर एबा समाजारि आफादफोर आफादफोरा मा बेफोरो मा जाहोनफोरखौ गनायो आरो माबोरै बिसोर समाजाव पजिटिव गोहोम खोख्लैयो खाथियाव बोराय बुरिनि न' खुदियाफोरखौ नायग्रा खांग्रा न'फोर दङ नामा बिनि सोमोनदै आङो आगोलनि फार्स्ट सेकेन्ड टार्ड बिनि एनसारखौ होगोरनो सानदों ककराझार जिल्लायाव दङ गोबाङैनो

दुखुथियाफोरखौ नायग्रा दङ बुंनो थाङोब्ला स्पेशियलि एबसुवाबो गोबां मदद खालामो मानो होनोब्ला गामि गुदुंफ्राव गोबां जेंना जायो अखनबा गुबुन हारिफ्रा उन्दै बैसोआवनो सोरबा जोंनि बैसो जायै ओ बर' गथ'साफोरखौ लांनो नाजानायाव एबसुवा खबर मोन्नाय लोगो लोगो स्ट्रङै प्रटेकशन खालामो गामिनि मानसि क्लू मोननानै एबा मबाइलनि वाटसएपनि दारैबो बिसोरखौ जोङो होबथानो गोहो मोनो मानोना जोंनि खाथियाव गुबुन हारिफोरबो गोबां साग्लोब सारनानै दङ बुंनो थाङोब्ला बहेरा गथ'वानो होन बांग्लादेशि माइग्रेटेड होनो बिसिनि आखल आखुवा गाहाम नङा जोंनि बर' समाजनि थाखाय अगेंस्ट बिसोरो नीगेटिव सानो बैफोर रैखाथिनि थाखाय जोंनि एबसुवा गोबां खामानि मावो एबसुनि लोगो लोगो एन जि अफोरबो दङ सोरबा ओन्दै उन्दैफोरखौ गुबुन हादोराव लांनानै जेनोबा लेबार खालाम हैनाय बेफोरखौबो प्रटेकशन खालामनायाव एन जि अवा मदद होयो लोगोसे एबसुवाबो गोबां गोख्रोङै बेखौ सोंखारियो आरो बेबायदि जायनाखि एजेन्ट दङ बे एजेन्टखौ होबथानो थाखाय बिसोरो सम सम खामानि मावो एबसुवानो जोंनि बि टि आराव लिड खालामगासिनो दङ मोजां गाज्रि समाजनि बिसोरो गासैबो रैखाथिनि थाखाय अरायबो गावनि गोसो गोरबोजों मावलांनो नाजायो नैबाव होनदों बोराय बुरि आरो गथ' गथाइफोर फोरनि अनजिमाया बांसिन जाबाय नामा न' गैयैयाव नंगौ बुंनो थाङोब्ला नैबे टु थावसेन्ड टुवेन्टि टुवेन्टि वान आव कविड फैदोंमोन बे जादों डिजास्टार मेनेजमेन्ट नेशनेलावनो बे हल भारतावनो गोबां क्सट' जादोंमोन बेजों हाजार हाजार मानसिया थैनांदोंमोन बे थैनायाव बिमा बिफायाबो थैलांबाय जेनोबा उन्दैयावनो बेहाय थालांबाय न'वाव रावबो रैखाथि होनो हायैनि थाखाय बे गथ'फ्रा आलाय सिलाय जाबाय बेखौ एन जि अफ्राबो मदद होदों लोगोसे एबसुवाबो मदद होदों लोगोसे जोंनि बि टि आर गवार्नमेन्टाबो बिसोरनो ऐडस होदों मानि फान्ड होदों टु लाखस सो पार हेड फिसाय थैजानाय फोरनोबो होदों आरो जायनाखि गथ'फोर मावरिया थालांदों बेफोरखौ फरायनायनि थाखाय खाबु होदों आरो बिनि थाखाय आं साबायखर बावनो सानदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबसु लोगोसे एन जि अफोरखौ लोगोसे दानि बि टि आर गवार्नमेन्टनि सोलिबाय थानाय गवार्नमेन्ट बे गवार्नमेन्टा मदद खालामनायाव आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिनि अनगायैबो माखासे कुवेशन दंबावो अनसुंथाय सोलोंनाय खाबुफोर दावगानाय जौगानाय खाथियाव थानाय मुंदांखा मुंदांखा कचिंफोर मुंदांखा कचिंफोर थानाय थियारि खालामहोग्रा सेन्टारफोर दङ नामा नंगौ दङ रिसेन्टलि दा बि टि आर गवार्नमेन्टाबो पलिसि बानायनानै होदों जायनो नाकि गथ'वा एनथुजियास्ट हार्ड वार्क लेबरियस डिटारमिनेशन आरो फ्यूचार ब्राइटनेसखौ नायो बिसोरनि थाखाय चांस खालामदों एकजामपोल ए सि एस आसाम गवार्नमेन्टनि हाइएस्ट क्लास एकजाम लोगोसे सेन्ट्रेल गवार्नमेन्टनि इउ पि एस सियानो देरसिन जायो आइ एस आइ पि एस नङाब्ला रेलवे डिपार्टमेन्टाव जायनाखि फार्स्ट क्लास जब दङ बेंकफ्राव थांनो हागोन आइ ए एस आइ पि एस नङाब्लाबो बे खाबुखौबो होदों बिथां मोनहा कचिं फिवटि सुपार कचिंबो होदों लोगोसे मेडिकेलनि थाखायबो होदों स्टेट लेवेल कचि होदों बिनि थाखाय साबायखर बि टि आर गवार्नमेन्टखौ लोगोसे आसाम गवार्नमेन्टखौ लोगोसे एबसुनि नाजानायाव बेफोर कचिङा सोलिगासिनो दङ राइट नाव जोंनि सेन्ट्रेल लाइब्रेरि कक्राझार डिस्ट्रिक्टावनो बे कचिफ्रा सोलियो होननानै मोन्थिनो मोनदों लोगोसे दिल्लिनि मोनसे कलाबरेशन दङ बिसिना यू पि एस सि नि बाहायबो बे गथ'फ्रा थांनानै दंहैयो मर देन फिवटि आरो बे गथ'फ्रा जोंनि बे प्रिलिमिनारि एग्जाम स्टेट लेवेलनि बाहायबो सेलेकशन जादों रिसेन्टलि ऐटिन ऐटिनसो गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबावबाय आरो मैन्सनि थाखाय बिसोर प्रिपैरेशन खालामदों फ्यूचारनि थाखाय बिसोरो जोबोद गाहामैनो प्लेनिं लादों जाहाथे बिसोरनि फ्यूचारनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों आंनिबो सापर्ट होदों आरोखि गोसो गोरबो जों फाइनेन्सियेलि सापर्ट होनो हायाब्लाबो जोंनि बर' गथ'फ्रा फ्यूचाराव स्ट्रं जाथों जोंखौ लिड खालामनो हानाय एग्जिक्यूटिव जेनोबा ए डि सि डि सि बेफोरबायदि जानो हानाय गोबां जोंनि गेजेरावबो ओंखारथों गसाइनाव आङो अबंलावरिनाव बोर बिहरो बिसोरनि साक्सेसनि थाखाय आरो सरकारि फरायसालिनि थासारिया मा बायदि सरकारि थासारि बुंनो थाङोब्ला बेनो जोंनि आरबान एरिया आव थ' रूरेल आरो आरबान मोननै थायो आरो आरबान मिन्स थाउन एरिया जाबाय बे टाउन एरियानिया जिसिबां नाकि गवार्नमेन्टनि स्कूल दङ बियो मोजाङैनो सोलियो किन्तु रूरेल एरिया आव गवार्नमेन्टनि स्कूला मोजाङै सोलिया मानो होनब्ला बावहाय गथ'फ्रा पांकचूएल नङा फोरोंगिरिफ्राबो बुंनो थाङोब्ला पांकचूएल नङा बे पांकचूएल नङैनि कारना बेनो बिसिनाव स्कूल इंस्पेक्ट'र थायो बिसोरो सारवे खालामनो फैया गवार्नमेन्टनि सारवेन्ट बिसोरो अब्लाबो बिसोरो नाय नांगौवा स्कूलफोरखौ नायनांगौवा बे स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल डिरेकटरनि खामानि आरो डिरेकटरा इंस्ट्राकशन हरनांगौ गावनि लवार लेवेलनि स्कूल इंस्पेक्टरफोरखौ मोनफ्रामबो स्कूलाव सारवे खालामो मांथलि कवार्टारलि हाफ यारलि जाहाथे गथ'फोरनि माबा एडुकेशना स्ट्रङै थांथों सिलेबासफ्राव गासैबो फिनिश जानांगौ आरो टाइमलि बेफोरखौ बिसोरो फोरोंगिरिफोरनाव सोंथि सोंनांगौ आरोखि नोंसिनि सिलेबासा अबेसिम सहैखो मेथ्स आ बोरै जादों जेनोबा मेथ्सफोरावबोथ' जोंना स्ट्रं नांगौ जेनोबा बर'नि थुनलाइफ्रा बोरैहाय माखासे माबा सशियेल स्टाडिस दङ साइन्सबो दङ बेफोरो बोरै जादों बेफोरखौ सिलेबासखौ कवार खालामनो नांगौ बिनि थाखाय बै इंस्पेक्टरा रेस्पनसिबिलिटि दङ आरो डिस्ट्रिक्ट डिरेक्टराबो गोबां स्कूल इंस्पेक्टर डिरेक्टरनावबो रेस्पनसिबोलिटि दङ बेखौ बियो स्ट्रंलि पलिसि बानायनानै सारकुलेट खालाम नांगौ जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा स्ट्रंलि गावनि सिलेबासफोरखौ टाइमलि खालामो एग्जामनि आगोल आगोल गथ'फ्रा बुजिनो हायो सिलेबासा जोबखांब्लाबो बिसोरखौ रिवाइस खालामनायनि मोनसे पलिसि गाइडलाइन होयोब्ला डिरेक्टरा आं गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन बे रूरेल एरियायानो होन जोंनि आरबान एरियायानो होन बे स्कूला आपग्रेड जागोन होननानै आं सानो गवार्नमेन्ट बायदि जेरावबो फेसिलिटि थानाय गैया किन्तु गवार्नमेन्ट होननानै जोङो प्राइवेटावल' हरनो नाङा प्राइवेटाव गोबां जोंहा रां रूफानि नांगौथि जायो प्राइवेट स्कूलाव हरनांगौबा गोबां फिसफोर लायो जाहाथे गवार्नमेन्ट स्कूलावनो फोरोंनानै मानसिया गिदिर जानो हायो गवार्नमेन्टावनो गोबां गोबां ए सि एस जानो हादों आइ ए एस अफिसार जानो हादों आरमि अफिसार जानो हादों इन्जिनियार जानो हादों डक्टर जानो हादों होनब्ला मानो गवार्नमेन्ट स्कूलखौ जों सोलाय होनो हाया दिल्ली बायदि फर एग्जामपोल दिल्ली सोबसे साबसिन प्राइवेटनिफ्राय दिल्ली गवार्नमेन्ट स्कूलाव नोंथां मोनहा एग्जामपोल नांगौबा बावहाय थांबानो मोनगोन दिल्लीनि राजधानियाव मोनफ्रामबो एरियायाव निउ दिल्लीयानो होन अल्ड दिल्लीयानो होन बिसिना गवार्नमेन्ट स्कूला बहुत स्ट्रं आं बेखौनो बुंनानै आंनि बे बिबुंथिखौ दोनथ'बाय